हलो सब्जी वाली दीदी बोल रही हैं क्या अच्छा आपके यहाँ कौन कौन सी सब्जियाँ हैं अच्छा टमा टमाटर क्या भाव है अच्छा और गाजर अच्छा अच्छा ठीक तो है और मटर पनीर अच्छा और आलू आलू अभी नये आ गए हैं कि पुराने वाले हैं आलू नए आ गये तो नये आएँ हैं तो कच्चे तो नहीं हैं कि

अच्छा तो मुझे जो आलू टमाटर ओर गाजर ओर जो हरी मटर है ये सभी एक एक किलो चाहिए तो इनको क्या आप होम डिलीवर कर देंगे क्या अच्छा उसका चार्ज हाँ हाँ चार्ज क्या है दस रुपये हैं अच्छा तो मैं पेमेंट कर देती हूँ आप ऑडर मुझे घर पर डिलीवर कर दीजिए जल्दी से जल्दी

नहीं मुझे यही चाहिए वैसे हाँ अच्छा ये जो हरी मटर है इसमें सूखी वाली तो नहीं है न चलो ठीक है तो फिर आप मैं पेमेंट दिया है मैंने आप मुझे डिलीवर कर दीजिए है न जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका